नमस्ते आपके पास होटल हो वग़ैरह है क्या कोई तो हमको रहने के लिए व्यवस्था चाहिए हमको बढ़िया व्यवस्था चाहिए आपके पास बढ़िया व्यवस्था है क्या अच्छा आ रही हूँ आपके पास खाने पीने की जैसे की सामग्री जैसे की अच्छे से खाना आपको साफ़ सफ़ाई से आपके यहाँ बनता है किस समय किस समय आप नाश्ता देती हैं किस समय आप खाना देती हैं आप किस समय नाश्ता देती हैं किस समय खाना देती हैं हमको अच्छा व्यवस्था चाहिए सुबह सुबह सुबह किस टाइम सुबह चाय कितने समय तक दे देती हैं आठ बजे तक सुबह तो हम लोग तो सुबह चाय पीते हैं छः बजे तक पी लेते हैं आप आठ बजे तक चाय देंगी

छः बजे तक देंगी न चाय और और खाने पीने का भी हमको व्यवस्था सही चाहिएगा रह रहने के लिए भी व्यवस्था हमको आपके होटल में थोड़ा मतलब हमको वेट करना पड़ेगा जैसे की आराम करना पड़ेगा तो रह सकती हूँ आपके होटल में ठीक है आपका चार्ज कितना है पाँच सौ रुपये चलो ठीक है और रोज़ का पाँचे सौ रुपिया रोज़ का है आपका खाने का कितना है खाने का पाँच सौ और रहने का पाँच सौ चलो ठीक है मैं आ रही हूँ धन्यवाद थोड़ा कम नहीं करेंगी थोड़ा कम नहीं करेंगी ठीक है थोड़ा कम नहीं करेंगी इतनी ही बस इतने लेंगी आप ठीक है ठीक है सस्ता भी अरे थोड़ा तो कुछ कम कीजिएगा मैं रोज़ रोज़ आ जैसे को रोज़ के होटल में जैसे आपको मैं होटल देख लूँगी तो मैं आप के होटल पर प्रति प्रतिदिन मैं आया करूँगी ठीक न ग़ाज़ीपुर में सस्ता क्या मिलेगा ग़ाज़ीपुर या आप कहो ग़ाज़ीपुर जाना पड़ता तो आपके होटल की क्या बात करती ग़ाज़ीपुर नहीं सिंग वाउति कितने पड़ेगा आप तो कुछ तो आप हेल्प कीजिए कम कर दीजिएगा चलो ठीक है चलो ठीक है चलो ठीक है नमस्ते